जेह्ड़ा एह् नैगेटिव एक्सपीरियंस प्रोडक्ट ऐ एह् साढ़ा आंदा ऐ स्मोक च अस जेह्ड़ी एह् स्मोक करने होन्ने आं एह् स्मोक प्रोडक्ट ऐ इ'दे कन्नै जेह्ड़े साढ़े अपना सेह्त खराब होंदी ऐ ते कन्नै आने आह्ली साढ़ी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ उं'दी डेवलपमैंट जेह्ड़ी ऐ ओ ही नेईं होई पांदी ऐ फ्ही ते एह् जेह्ड़ा स्मोक ऐ एह् स्हानू नेईं करने चाहिदा एह् स्मोक जेह्ड़ा ते एह् ऐ प्रोडक्ट इ'दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़े बच्चें गी नुक्सान होई सकदा ऐ साढ़ी साढ़ी जेह्ड़ी हैल्थ ऐ एह् बी खराब होई सकदी ऐ ते स्हानू जेह्ड़ा एह् स्मोक ऐ एह् नेईं करने चाहिदा